आङो मोनसे टेक्स्ट बुक लाबोदोंमोन बे टेक्स्ट बुकनि मुङा जाहैबाय ससियेल साइन्स बे ससियेल साइन्सखौ आं मोनसे लाइब्रेरिनिफ्राय लाबोनाय जादों ओमफ्राय मोजाङानो बेवहाय गासैबो ससियेलआव माबोरै थानांगौ आरो बावहाय माखासे समाजनि सोमोन्दै बुंनाय आरो माखासे हाबानि सोमोन्दै बुंनाय माखासे धोरोमनि सोमोन्दै बुंनाय आरो बेजों लोगोसे आबादनि सोमोन्दै बुंनायफोरखौ लिरनायफोरखौ आङो मोननो हादों आरो